सांस्कृतिक प्रथापर शिक्षाके ने तऽ बेसी काम कहि सकै छी हम ने कोनो बेसी एक तरहक प्रभाव जरुर अछि शिक्षाके शिक्षाके सभी स्तरपर संस्कृति बहुत अधिक महत्व राखैत अछि संस्कृति आओर शिक्षा दुनू लगभग लगभग एक समानता दखैत देखैत छथि संस्कृति शिक्षा व्यक्ति आओर छात्रके नैतिकता आओर हुनकर गुण आओर हुनकर जीवन हुनकर अलग अलग क्षेत्रमे बहुत अधिक प्रभाव पड़बै छथि जखन कोनो व्यक्ति संस्कृति शिक्षा प्राप्त करैत छथि तऽ हुनकर विचार हुनकर व्यवहार एक दोसरके प्रति बहुत नीक होइ नीक होइ जाइत अछि ई संस्कृतिके लेल हमरा देशमे या हमरा अहाँ पहिले एक गुरुकुलके प्रथा चलैत अछि छला जे जैमे हमर संस्कृति धरोहरके बारेमे बच्चा सबके छात्र सबके ज्ञान देल जाइत छलऽ अइ तरह हम कहि सकै छी जे संस्कृति प्रथापर शिक्षाके बहुत नहि तऽ अधिक प्रभाव पड़ल अछि आओर ना ही कम ठीकठाक तरहक एगो प्रभाव पड़ल अछि